जैसे कि हमरा अरके घरके बगलमे बहुत अच्छा अच्छा घर दुआरि छै माल जाल छै तऽ ई स् रौदीक समय अयलै तऽ रौदीक समयमे की छै जे पानि नहि मिलै छै पोखरि गाम सगरे कल तल सभ शोर्ट भऽ जाइ छै अथी रौदीके समयमे पानि नहि मिलै छै तऽ माल जाल सभकेँ दिक्कत होय जाइ छै आदमी तककेँ दिक्कत हो जाइ छै तऽ की बेमारी जे छै रौदीक समयमे केकरे लू पकड़ि लेलक केकरे किछु भए गेल केकरे किछु भए गेल तऽ रौदीक समयमे आ तब माल जालके ई समयमे कल कुइआँ पोखरि नदी सभ सुखि जाइ हइ तऽ ईसभ सुखि गेलाक बाद गरीब अर अमीर सभकेँ दिक्कत होय जाइ हइ सभकेँ दिक्कत होल सभकेँ दिक्कत होय जाइए रौदीक समयमे बारिशके समय ओनाही गेल रौदीक समय ओनाही गेल गरीब लोककेँ बहुत दिक्कत टेंशन होय जाइ छै आ जिनका जिनका छै अपना अपना हुनको भी टेंशन होय जाइ छै जैसेकि खेतीबाड़ीमे होतै नहि जेतै रौदीमे डहि जेतै बाल बच्चा बीमार पड़ि जेतै खेत गेलाक बाद तऽ ओहोसभ तऽ क्षतिए ने भेल लेकिन रौदीक समयमे कल कुइआँ नदी पोखरि सभ सुखि जाइ हइ पानि मा मालके पीनाइ टेंशन हो जाइ हइ आदमी आदमियोके कल खराब होय जाइ हइ शोर्ट हो जाइ हइ कल पानिओ पीनाइपर आफत हो जाइ हइ ई के समय रौदीक समयमे जे रौदीक समयमे जेतना बेमारी होइ छै सभ रौदीक समयमे निकलै छै जैसेकि गरीब लोक जब बाध नहि जयतै खयतै नहि कमयतै नहि तऽ की कए कऽ देतै गरीब लोकके बीमारी समयमे आबै छै लू पकड़ि लै छै रौदी परेशान ठण्डी गरमी धए लै छै माल जालकेँ सभकेँ दिक्कत होय जाइ हइ नदी पोखरि सुखि गेलाक बाद लोकसँ लए कऽ माल जाल सभकेँ ने दिक्कत एहि रौदीमे होय जाइ हइ रौदी रौदिए गेल साओन भादवके साओने भादव गेल सभकेँ तऽ इएहसभ दिक्कत हइ तब दिक्कतमे छै सर तऽ दिक्कतवलाकेँ दिक्कत कैसे हानि दूर होतै की होतै तऽ ओतेक तऽ गरीब लोकके जे खतम भए गेल खेती पथारी रौदीमे झरकि गेल ककरो अच्छा गहुम भेल ककरो खराब गहुम भेल ककरो ई पछिया बहि गेलाके बाद झरकि गेल गहुम तऽ ओकरामे तऽ गहुममे दानामे तब गरीब लोकके सहारा ऐसे कैसे होतै तब गरीब लोक जे छै से कैसहु कैसहु कऽ अपना बाल बच्चाके दुनियाके खेतमे बोनि करि कऽ खुरपी पारि कऽ ई रौदीके समयमे चलि रहलै हन आ जिनका जिनका छै तऽ ओ अपना घरमे रहै छथिन अपना मौजसँ खैलका पीलका रहलका आ गरीब लोक तऽ जब तक बाध नहि जेतै बोन नहि जेतै तब तक ओकर बाल बच्चा कोन चीज खाना खेतै तऽ इएहसभ रौदीमे अयलाके बाद काम करलाके बाद गरीब लोककेँ लू पकड़ै हइ बीमारी धरै हइ रौदी लागि जाइ हइ लोक कहलक हे कमबय लेल जाइ छै ने तऽ एना एना होइ छै सर गरीब लोक कमयतै नहि तऽ खयतै कोन चीज जेकि रौदिओ गरीब लोकके गरीब लोकके कोइ भगवान जन्म देलखिन हन तऽ ओ गरीब गरीबिए रहलै अमीर अमीरिए रहलै आर ई रौदी लागि कऽ गरमी गरमी सभचीज होइ छै तऽ हिनका छै बड़ा व्यवस्था हुनका लिए ठीक छै गरमी आ ठण्डी आ जिनका नहि छै व्यवस्था तऽ हुनका लिए तऽ बड़का दिक्कत छै तऽ कोइ गाछ तरमे दिन भरि बैठि कऽ दिन काटै छथिन कोइ अपना घरेमे दिन काटै छथिन तऽ रौदीमे जबतक नहि कमयतै बाल बच्चा केना खाय सकै छै गरीबके गरीब लोकके बगलमे केकरे दू महल छै तीन महल छै केकरे एक तल्ले छै सभके सभ सेपरेट छै बिजली बत्ती सभ लेकिन ई जे जकरा छै से कि गरीब लोककेँ उएह समयमे ने दिक्कत होय जाइ छै काटतै बोनतै नहि लोढ़तै बिछतै नहि तऽ बाल बच्चा की खयतै जब तक गरीब लोक केकरे खेतमे जाइ छै लोढ़हा बिछी करय खेतपर फसल उठै छै बोझा तोझा खेतमे लोढ़हा बिछी करि कऽ अपन गरीब लोक आनै छै कुटि पीसि कऽ तब अपना बाल बच्चाके जीवन पालै छै